ہیلو ہاں آپ سبزی والے بول رہے ہیں مجھے ٹماٹر گاجر اور آلو اور لینا تھا آپ کے دکان میں اسٹاک ہے ٹماٹر کیسے ٹماٹر آپ کچھ زیادہ ہی نہیں بول رہے ہیں ہمارے یہاں تو چالیس روپے کے جی ہے ٹماٹر اور گاجر کیسے ہے

کم نہیں ہوگی اور آلو کی کیا ریٹ نہیں آپ تو کافی زیادہ رہٹ بول رہے ہیں کیوںکہ ہمارے یہاں تو کم ہے ہمارے بیس روپے کلو ٹماٹر آلو اس حساب سے ہے آپ زیادہ ہی بول رہے کچھ نہیں بالکل فریش تھا بالکل فریش تھا وہ دکھائے گا کاٹ کے دکھائے بالکل فریش ہے اچھا گوبھی کیا ریٹ میں ہے گوبھی کیا ریٹ میں ہے بہت آپ ہائیسٹ ریٹ ریٹ بول رہے ہیں تھوڑا کم کریے تب لیں گے لیں گی تو کچھ کم کریے تو سب چیز لے لیں گے ٹماٹر کا کچھ کم کریے نہیں وہ بالکل کاٹ کے دکھائے تھے بالکل فریش دکھا رہا تھا اچھا اور آپ کے تازہ ہیں نا آپ کچھ ریٹ کم کریے تو آپ ہی کے یہاں سے لے لیتے ہیں

اچھا ٹھیک ہے تو پھر آ رہے ہیں آپ کی دکان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے